औ मा दंनायालाय दङलै दङ औ दङ ओं दङ ओमफ्राय फानो ओमफ्राय मा मा नांगौ नोंनोलाय अ आफेल दङ ओमफ्राय नारें खमला दङ ओमफ्राय नासफथि फिथाइ दङ दालिम दङ ओमफ्राय नारेंखल फिथाइबो दङ आरोखि दामा आफेला आसि थाखा नासफथिया थ्रिस थाखा खमलाया बिदिनो फन्सास थाखा जरा आरोखि भुटाननि खमला नालाय गिदिर गिदिर आरो ओमफ्राय बिदिनो माबा दालिमफ्राबो सेरसेयाव एकस' थाखा खेजि आरो दालिमा दालिमाथ' मोजां दामि मोजां बुस्तुना ओंखायनो दामा बेहा एसे बांसिन औ औ थैनि थाखाय मोजांथारना दालिमा दामा नोङो नांथारगौबा अनलायनायनि गेजेराव एसे थाइसे थाइनै खम खालाम जागोन आफेलाबो बिदिनो अनलायनायनि गेजेराव थाइनैसो खम खालामनानै हरजागोन दे औ सेरसेयाव आसि थाखा आसि थाखायाव बिदिनो एसे खम खालामगोन थाइबा खम खालाम हरजागोन दे पसाथुर थाखा लाजागोन

ए बेबो एसे खम बे थ्रिस थाखा जरा नारें खमलाया आंगुराथ' सेरसेयाव माबा एकस' बिस थाखा दे दे दे बांद्राय लस जाद्राया होनबा जोंना बिस थाखा गाहाम खम जाहैबा दे दे नों एसे मालखौ बुरजा लाबा एसे गेजेरावनो एसे नायथाव थाव खमायनानै होनोसै आं